ہیلو اے کے خان ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بات ہو رہی ہے جی جی میں کمار ٹیکس ٹیکسٹائل ریٹیلنگ سے بات کر رہا ہوں جی مجھے آڈر کروانا تھا میری شو روم کے لیے جی آپ کونسے ٹرینڈنگ کلوتھس چل رہے ہیں اور کونسے ٹرینڈنگ فیشن چل رہے ہیں کیٹلوگ بتائیں گے نہیں ہے ہمارے پاس پورا پیکچ ہے ہمارے پاس بچوں اور بڑوں کے لیے لیڈیز کےلیے آل ان ون گارمینٹ شاپ ہے ہماری جی جی نہیں صرف شوٹنگ ہے شرٹنگ کا ہی ہے ہمارے پاس ریڈیمیڈ آخر میں دیکھیں گے

جی ہاں ٹائم پر آنا جی ہاں مجھے یہ ہمارے مجھے حیدرآباد لوکیشن پر چاہیے

مجھے ایک بار آپ کیٹلاگ بھیج دیجیے مجھے ہر جی ہاں جی ہاں ہمارے شاپ کا یہ

ابھی وقت رہے گا کلوتھنگ جی کیوں کہ میں پچھلے جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے منگوایا تھا وہاں سے مجھے کافی کمپلینٹ آئی تھی کہ کپڑا جی نہیں ہاں ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھیجا سکتے ہیں جی کیٹلاگ میں سے پسند کر کےآپ کو پھر سے کال کر لوں گا اور آرڈر پلیس کروا دوں گا آپ کے پاس آن لائن پیمنٹ رہے گا اوکے اوکے جی ٹھیک اوکے ٹھیک تھینکیو